जय झूलेलाल ॿारनि जी तसवीरियूं असां आराम सां खिचंदा आहियूं जीअं ॿारु ॼमंदो आहे नंढपण खां वठी स्टैप बाए स्टैप जीअं उमिरि वधंदी वेंदी आहे तीअं असां हुननि जा फोटा कलैक्ट करे कठा कंदा आहियूं संग्रह कंदा आहियूं ऐं ॿारनि जा पोइ फोटा वेही करे ॾिसंदा आहियूं तरह तरह जे पोजिस में तरह तरह जे हुनमें फोटा कढंदा आहियूं ऐं ॿारनि हिस्टॉरिकल पिचर्स फैमिली पिच फैमिली फोटा फोटा कढंदा आहियूं जीअं असांजे लाइ यादाश रहे की असां जवानी में कीअं लॻंदासीं ॿुढापे में कीअं लॻंदासी ऐं ॿारनि जे रूप में कीअं हा सी असांजा ॿार जॾहिं वॾा थींदा ऐं ॾिसंदा कि असांजा माउ पीउ जवानीअ में कीअं आहे ॿारनि में कीअं आहे तीअं असां पंहिंजे ॿारनि जा बि फोटा कढंदा आहियूं तीअं असांखे हुननि जी यादगिरी रहे ऐं उहे सुठे नमूने असां हुननि खे यादि कयूं